हाणे अञा मां कारे रंग जी चेतक नाले जी इलेक्ट्रिक गाॾी वरिती आहे जीअं की अॼुकल्ह पेट्रोल जा अघु जाम वधी विया आहिनि इन करे इलेक्ट्रिक गाॾी असांखे जाम फ़ाइदेमंद पई आहे जीअं की इनखे हिकु दफ़ो चार्ज करण खां पोइ ॿ ॿिनि ॾींहंनि ताईं कोई बिना तकलीफ़ जे हलंदी आहे इलेक्ट्रिक गाॾी माण्हुनि खे लॻंदो आहे त बरसाति जे टाइम ते तकलीफ़ ॾींदी या ख़राबु थी वेंदी त अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे बरसाति जे टाइम ते बि इन गाॾीअ असांखे कोई तकलीफ़ न ॾिनी अथईं ऐं इहा गाॾी असांखे जाम फ़ाइदेमंद पई आहे